ہیلو السلام علیکم میرا نام زاہد ہے جی میں زاہد بول رہا ہوں جی شاکر پہچان لیا میں آپ کا ساتھی بول رہا ہوں جی در اصل فون کرنے کا مسئلہ یہ ہے جو نوٹس ہم لوگ کو ملا ہے اجر کی طرف سے جی ہاں آپ کو تو پتہ ہی ہے جی ہاں آ تنخواہ کے بارے میں پروسیسنگ کے لیے آدھار کارڈ کو لنک کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے ہاں ہاں تو اس سلسلے میں آپ سے کچھ بات کرنی تھی جی ٹھیک ہے آپ کا اس پہ کیا رہا ہے جی بالکل میرا بھی یہی رائے ہے ہاں کہ اگر آدھار کارڈ سے لنک ہو جاتا ہے تو ہم لوگ کو تنخواہ وقت پر ملے گا اور ہاں اس کا ریکارڈ بھی ہم لوگوں کے پاس ہوئے گا ہاں ہاں ریکارڈ ہونے سے فائدہ یہ ہے کہ آگے کہیں ہم دوسرے جگہ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو سیلری سلپ کے روپ میں دکھانے میں بہت مدد ملتی ہے ہاں ٹھیک ہے ہاں ہاں تو تو بھی ابھی کہاں ٹھیک ہے شام کو ہم لوگ ملتے ہیں ہاں یہ ملیں گے تو اس پر اور تفصیلات سے بات ہوگی ٹھیک ہے آج آفس تو میں گیا تھا ٹھیک ہے تو پھر کل آفس میں ملتے ہیں ان شاء اللہ چلیے شکریہ اللہ حافظ